असांजा भाइर टिकट जे लाइ स्टेशन टिकट कढाइणु वेंदा आहिनि असांखे लॻंदो आहे त घामड़नि में इहा सुविधा नाहे पर केॾीमहिल लॻे थो त ॿारनि खे बि पढ़ाइनि लाइ सूर शहरु मोकिलणु पवंदो आहे छोजो घामड़नि में इहा सुविधा ऐं नैटवर्क नथी अची सघे जो ॿार बराबरि नैटवर्क्स श घामड़नि में अचे त इहे ई ॿार पढ़ी करे पंहिंजो जीवन घामड़नि में ई ठाहियो ऐं सुविधा मिले त इते ई पढ़ाई करे अॻिते पंहिंजो जीवन ठाइनि ऐं सुठी नौकरी मिली सघे